हाँ नमस्ते नमस्ते सर रोहू ठीक है मिल जाएगा भैया इस समय रोहू तो चल रहा है यदि एक सौ अस्सी रुपये किलो हाँ हाँ आप कहेंगे तो और भी मछली हमारे पास हैं और बिल गगरा भी है और बिल गगरा है सौरी है बांगुर है

ओ सब बिल गगरा लेंगे तो आपको पड़ जाएगा दो सौ चालीस रुपया किलो सौरी आपको पड़ जाएगा जो है कि वह भी एक पड़ जाएगा एक सौ अस्सी रुपये किलो हाँ हाँ तालाब में लोग है जहाँ लोग पाने हैं वहाँ से लाते हैं औ हॉल सेल बेचते हैं जी नहीं नहीं वह रामनगर से आता है रामनगर से आता है तो जिसको चाहिए वह उसको हम मँगा कर देते हैं हाँ हाँ वही डेढ़ किलो दो किलो ऐइसे है और बिल वगैरह जो है कि आधा किलो तीन पौ का तीन पाव का है और सौरी थोड़ा छोटी है जी टेकर मिल जाएगा टेकर मिल जाएगा एक सौ चालीस का किलो ओ तो पड़ वही डेढ़ किलो दो किलो के आस पास आएगा एक मछली नहीं नहीं साब यहाँ उतना बिक्रि ही नहीं है कोई एक किलो दो किलो लेता है तो एक मछली में हो जाता है और ज्यादा बड़ी होता भी नहीं हैं अगर लाएँगे भी तो यहाँ बिकेगा भी नहीं बहुत समस्या है ना अच्छा को कौन वाली मछली रोहू रोहू वही आपको बताएँ ना एक सौ चालीस का किलो भैया वह कम बेसी नहीं हैं वही वही इसका रेट है एक सौ चालीस रुपया किलो आपको बता दिए हैं और दूसरे के लिए तो और दस रुपया महँगा बेचते हैं ना ही भैया कम पड़ ही नहीं रहा है ना भैया देखिए का किराया भाड़ा है सब कुछ है इसमें ठीक कितना चाहिए आपको तो एक किलो बदे इतना एक किलो भैया चाही तो कौन बात बा ले लेहिए आप जउन कबहु गायब हो जाई रेट लग जाई ठीक बा दे देंगे भैया दे देंगे भेजिए किसी को भेजिए दे देंगे हाँ ठीक